मध्य प्रदेश के सामने कई प्रकार के चुनौतियाँ हैं जिसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की नीतियाँ चला रही है जैसे महिलाओं को अभी एक स्कीम लाई है लाडली बहना योजना अब क्या है कि लाडली बहना योजना के तहत ऐसी माताओं बहनों को हमारी सरकार एक राशि योगदान देती है जिससे कि उनके घर को चलाया जा सकता है उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है जिससे कि उनके घर में किसी प्रकार की समस्या न बने अभी हमारे प्रदेश में क्या है रोजगार की बहुत समस्या है हर घर में देखा जाता है कि बहुत से बेरोजगार बच्चे ऐसे घूम रहे हैं घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है घर में खाने को दाने नहीं है अनाज नहीं है ऐसे में हमारी सरकार क्या कर रही है गरीबों के लिए राशन प्रयाप्त करवाती है गरीबी कार्ड के ऊपर कुछ अनाज देती है जिससे कि उनका घर में खाना गुजारा हो जाता है ऐसी गरीबी रेखा वाली हमारी माताएँ बहनें आती हैं जिनको लाडली बहना के तहत हर महीने उनके अकाउंट में बारह सौ पंद्रह सौ रुपए आ जाते हैं ऐसा ही एक आता है पर्यावरण के ऊपर किसानों को किसान सम्मान निधि देती है हमारी सरकार क्या करती है कि किसानों को छ हजार रुपए तक के का सालाना उनको किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं जिससे कि किसान अपने पर्यावरण को स्वस्थ रख के क्या है कि अनाज उपजाऊ करते हैं या जो भी उन्होंने खेत में बगीचे लगाए होंगे उनकी देखरेख करते हैं ऐसे कई सारी चीजों के लिए सरकार कई प्रकार की नीतियाँ चला रही हैं जिससे हमारे देश को काफी ऊँचा उठाया जा रहा है इसी बीच में हमारे एक और चीज आती है ये मान लो कभी सरकार के पास ऐसा कोई आ जाता है की बरसात नहीं हुई या फसल खराब हो गई तो किसान को काफी नुकसान होता है तो एक किसान बीमा योजना होती है तो उसके तहत किसानों को पैसा देती है गवरमेंट कि इनका जितना नुकसान हुआ है उनका भरण पोषण हो जाता है उससे ऐसा ही एक क्रेडिट कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को पैसा प्राप्त करवाते हैं लोन देते हैं जब उनके पास में पैसा आ जाता है तब वो किसान उनके फसल को बेचकर और कि सरकार का पैसा वापस लौटा देते हैं